योग ऐं व्यायाम हर इंसान जे ज़िंदगीअ में ज़रूरी आहे पर व्यायाम पंहिंजी जॻहि ते आहे योग पंहिंजी जॻहि ते आहे ॾिठो वञे त ॿई हिक ॿिए जा परिपूर कनि पर योगा सां असांजे शरीर में लचीलोपन अचे थो तव्हांजो शरीर जेको आहे उहो बिल्कुलु शांति चित रहे थो दिमाग़ु शांति चित रहे थो तव्हां हर कंहिं ॻाल्हि में शांति रही सघो था तव्हां वेही करे पंहिंजो शरीर खे हर नमूने सां संभाले सघो था चाहे उहा चरिॿी तव्हांजे शरीर हुजे चाहे तव्हांजे रीड जी हॾी जो हुजे चाहे दिमाग़ जो हुजे हर कंहिं ॻाल्हि सां योगा सां तव्हां पंहिंजी शरीर कयो पर व्यायाम सां तव्हां पंहिंजे शरीर खे पुथ फ़ुर्त तंदुरुस्त ठाहे सघो था त असांखे पंहिंजे शरीर खे तंदुरुस्त रखण सां गॾु गॾु मन बि शांति ऐं मन खे एकाग्रीता रहे अहिड़े हिसाब सां करिणो आहे त योग ऐं व्यायाम में घणो फ़र्क़ आहे ऐं जीअं नंढे हूंदे खां ई ॿार योग कनि था त उन्हनि लाइ घणो सुठो आहे पर जंहिं नंढे हूंदे खां व्यायाम कयूं त पोइ उन्हनि जो शरीर बिल्कुलु कड़क थो थी वञे जंहिंखें स्टिफ चवंदा आहियूं कड़क शरीर थी वञे त उहो अॻियां हली करे उन्हनि खे घणियूं तकलीफ़ू ॾिए थो तव्हां ॾिठो हूंदो त अॼुकल्ह ॿार व्यायाम कंदे कंदे उन्हनि खे अचानक सां हार्टअटैक थो अची वञे दिलि जो दौरो पए थो ऐं ॿारनि जी ज़िंदगी खलास थी वञे थी पर योग जेको आहे उन सां कॾहिं बि तव्हांखे कोई बि ॿियों नुक़सान शरीर खे नथो थी सघे छोजो योगी जेके हुआ उहे योगा कंदा हुआ उन जो पंहिंजो हिकु टाइम थींदो आहे योगा केॾीमहिल बि करे सघूं था पर उन जे लाइ जीअं तव्हां सुबुह जो सूर्योदय टाइम ते जेॾीमहिल सूरज निकिरे थो उन टाइम तव्हां योगा कयो त तव्हांजे शरीर लाइ ॾाढो सुठो आहे ऐं गॾो गॾु उन खे तव्हां शाम जो बि करे सघो था ॾींहं में पर सुबुह जो टाइम जेको आहे उहो घणो सुठो आहे ऐं व्यायाम जेको आहे उहो तव्हां किथे बि कयो पर हुन सां गॾु व्यायाम जेको आहे उहो तव्हां कयो था त तव्हांजो शरीर घणो कड़क रहे थो एतिरी तंदुरुस्ती शरीर जी रहे थी पर दिमाग़ जी नथी रहे दिमाग़ु जेको शांति खपे उन लाइ असां लाइ योग ज़रूरी आहे